जी हम फलक नाज़ परवीन बोल रहे हैं हम आपके आप हम आपकी दुकान का बहुत तारीफ सुन रखे थे जी आपके दुकान में क्या क्या मिलता है जी जी तो आपके दुकान में कॉफी मिलती बट हर वक्त मौजूद नहीं रहती है कॉफी जी आपकी कैफे कितने बजे खुलती है और बंद कितने बजे होती है अच्छा अब मैं उसमें गया तो पूछे कि कॉफी है तो बोली नहीं है हर वक्त मतलब बहुत कुछ है ऐसा नहीं मिलता है

जी तो और आपके कैफै के का नाम आपका कैफे का बहुत तारीफ सुने थे इसीलिए हम सोचे की आप से थोड़ी सारी यह कर लें आ आपका कैफै कब से खुला हुआ है अच्छा और और आपके कैफ़े कितने स्टाफ हैं अच्छा चलिए और आप अपने कैफे के बारे में कुछ बताइए जी और पहले हर वक्त कॉफी मौजूद नहीं होती थी अब रहती है जी आपके कैफै का बहुत नाम सुन रखा था सोचा हम अभी बात कर लेते हैं तो हम भी समझ सोच मतलब समझ लेते और सब और बात को यह कैफे कौन चलाता है आपका जी और बताइए अपने कैफै के बारे में कुछ जी और अभी सोचे कि आपके कैफे में कॉफी मिल सकता है तो क्या मिल जाएगी आपके कॉफी कैफे में कॉफी जी और अब जी अच्छा

अच्छा वह तो है ही पैसे के ऊपर सम्मान जी तो और पकौड़े सब बनते होंगे आपकी दुकान में कितने बजे तक बनते हैं